हाँ जी बताइए अच्छा हाँ जी बोल रहा हूँ मैं थाना इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ बताइए

जब ये आपका लड़के लोग पीछा कर रहे थे तो आपने उस समय आपको डायल हंड्रेड डायल करना चाहिए था मतलब ये घटना नहीं होती खैर आप ये बताइए अभी बताइए अभी आप क्या चाहते हैं अच्छा तो आप एक काम करिए अभी मैं यहां पे मेरे सब इंस्पेक्टर सर है इनसे बोल देता हूं सब इंस्पेक्टर से की ये आपकी रिपोर्ट लिख ले है ना हाँ लेकिन आप एक लिखित आवेदन लेके थाने में भी आ जाइए इससे क्या है आसानी होगी थोड़ी सी हम लोगों को कार्रवाई को जल्दी करने के लिए है ना तो अभी आप थोड़ा मुझे बताइए कि कितने कैश था आपका ठीक है ठीक है मैं लिख लेता हूँ पचास हजार कैश और दो नेकलेस हलो दो दो नेकलेस थे आपके ठीक है दो नेकलेस ठीक है और ये घटना का स्थल क्या है किस स्थान पे हुआ ये टीला जमालपुरा ठीक है आसपास कोई मतलब कोई ठीक है लैंडमार्क में से लिख लेता हूं पीपला माता का मंदिर ठीक है ठीक है ठीक है मैंने ये अभी प्राथमिकी लिख ली है एक आवेदन आप मुझे थाने आके और दीजिए जिससे हमें कार्रवाई करने में और आसानी होगी ठीक है जी चलिए मध्य प्रदेश पुलिस आपकी सुरक्षा में हमेशा है धन्यवाद